खाना मुझे बनाना आता है खाना बनाना आता है हम खाना पहले तो नहीं बनाने के लिए कोशिश करते थे पहले मेरी मम्मी बनाती थी खाना उसी से सीख लिए खाना बनाने के लिए खाना बनाते उसमें रोटी बनाने के लिए नहीं आता था उसके बाद रोटी भी बनाने के लिए आ गए आटा सान कर रोटी बना लेते हैं सब्जी भी बना लेते हैं मांस मछली भी बना लेते हैं मुर्गा मछली भी बना लेते हैं सब चीज़ बना लेते हैं खाना बहुत अच्छी से सब्जी काट लेते हैं उसके बाद सब जितना मसाला होता है सब मसाला भी मिक्सी में पीस कर प्याज वियाज सब कर लेते हैं तैयारी उसके बाद हम सब्जी बना लेते हैं सब्जी बना लेते हैं टेस्टी सब्जी भी हो जाता है पहले तो नहीं हो पाता लेकिन अब हम बहुत जल्दी से बना लेते हैं खाना देरी नहीं लगता है खाना बनाने में आ उसके बाद एक ठो भिंडी है हम उतना जल्दी बना लेते हैं कड़ाही चढ़ा देते हैं भिंडी धो कर उसमे प्याज जीरा मिर्च फोरन दे देते हैं पाँच मिनट में भिंडी काट कर उसमें दे देते हैं तुरंत में हो जाता है उसके बाद एक पुआ बनाने में मुझे नहीं हो पाता है पुआ में चीनी पानी सब मसाला भी दे देते हैं पुआ में बनाने के लिए उसके बाद क्या होता है पुआ बनाने में पुआ देते हैं वो तेल में तब उसके बाद छिरिया जाता है पूरे छिरिया जाता है पुआ मुझे पुआ नहीं हो पाता है पता नहीं सब चीज़ देते हैं उसमें

चीनी पानी ठीक से देते हैं मसाला भी देते हैं ठीक से तेल भी ठीक देते हैं उसके बाद पुआ देते हैं तेल में तो पूरे छिरिया जाता है पूरे छिरिया जाता है सम्हल ही नहीं पाता है पुआ कैसे बनाएँ मुझे हो नहीं पाता है पुआ क्या बताएँ पुआ बनाने में बहुत मुझे मेहनत लगता है पुआ बनाने में बहुत मेहनत कर करते हैं सब चीज़ लेकिन पुआ मुझे नहीं हो पाता है मुर्गा भी बनाते हैं प्याज काटते हैं सब मसाला तैयार करते हैं उसके बाद उसमें सब मसाला डालकर मुर्गा भी उस मसाला भी भूज कर उसके बाद दे देते हैं मुर्गा उसके बाद सब नमक भी डाल देते हैं पानी भी देते हैं टमाटर भी दे देते हैं धनिया पत्ता भी दे देते हैं मुर्गा भी टेस्टी हो जाता है मछली मुझे भी बनाने आता है मछली भी रैंची देते हैं लहसुन देते हैं प्याज देते हैं सब चीज़ पहले छानकर मछली निकाल लेते हैं उसके बाद सब मसाला भूज कर रस बना देते हैं रस बनाने के बाद मछली गिरा देते हैं बस मछली भी बन जाता है भिंडी बहुत जल्दी बन जाता है भिंडी भी धो कर काट कर पहले ही भिंडी धो कर रख देते हैं क्योंकि भिंडी पानी से निकालने के बाद काटने के बाद लस लस हो जाता है इसलिए भिंडी धो कर पहले ही रख देते हैं उसके बाद भिंडी पाँच मिनट में मुझे तुरंत हो जाता है भिंडी बनाने में प्याज देते हैं जीरा देते हैं मिर्च देते हैं हल्दी देते हैं नमक देते हैं भिंडी बनाने में पाँच मिनट में भिंडी बन जाता है मुझे बहुत जल्दी बन जाता है लेकिन पुआ मुझे नहीं हो पाता है सब चीज़ देते हैं फिर भी नहीं हो पाता है सब चीज़ बना लेते हैं माँ जैसी जैसी बनाती थी वैसे ही सीखे लेकिन अब पहले खाना बनाने भी मन नहीं लगता था अब तो खाना बनाने की खाना जिस दिन नहीं बनाते हैं मने नहीं लगता है खाना बहुत जल्दी बना लेते हैं आ खाना बनाने का बहुत मन करता है खाना हम रोज सुबह शाम बनाते हैं खाना ऐसा बात नहीं है कि खाना बनाने मुझे मन नहीं लगता है ऐसे वैसे नहीं मुझे खाना बनाने में बहुत मन लगता है आ सब चीज़ खाना बना लेते हैं एक ऐसा चीज़ नहीं है कि खाना बनाने पनीर कहते हैं पनीर बना लेते हैं मछली मुर्गा अंडा सब चीज़ बना लेते हैं सब्जी रोटी खिचड़ी सब बनाते हैं सब चीज़ मुझे आता है बनाने के लिए लेकिन पुआ मुझे नहीं हो पाता है ये पुआ देते हैं उसके बाद नहीं हो पाता है लेकिन मेरे साथ सब चीज़ बना लेते हैं भात तड़का दाल सब बना लेते हैं पूड़ी सब बना लेते हैं अब मुझे बहुत मन लगता है खाना बनाने में सुबह शाम नित्य दिन खाना बनाते हैं खाना जिस दिन नहीं बनाते हैं मने नहीं लगता है एक